ईअं त सॼी दुनिया खें ख़बरु आहे की असांजो भारत देश पंहिंजो पंद्रहं अगस्ट उणिवीह सौ सतेतालीह में आज़ादु थियो पर हिन आज़ादीअ जे लाइ बि ॾाढो वॾो इतिहास आहे अगरि ॾिठो वञिजे त प्राचीन काल खां असां वटि चङनि राजाउनि महाराजउनि राज कयो पोइ उन खां पोइ हिंदू राजाउनि बि राज कयो ऐं धीरे धीरे मुग़ल शासन बि आहियो ऐं मुग़ल राजाउनि बि राज कयो हुयो ऐं मुग़ल राजाउनि जे ज़रिए ई अंग्रेज़ ऐं अरबी हिते वापारु करण जे बहाने धंधे जे लाइ ईंदा हुआ ऐं वापारु करे धीरे धीरे उहे इंडिया में आहियां भारत देश में आहियां ऐं पंहिंजी हिकिड़ी कंपनी बि खोली छॾी जंहिंजो नालो ईस्ट इंडिया रखियो वियो ऐं पोइ धीरे धीरे उन्हनि सॼो देश पंहिंजे कब्ज़े में रखियो ऐं असांजे मथां राज करणु लॻा ऐं पोइ असांका देश भक्तियारा भक्त जेके देशभक्ति करे पंहिंजी जान जी क़ुर्बानी ॾेई बिना कुझु सोचे पंहिंजे देश लाइ एॾी वॾी क़ुर्बानी ॾेई अॼु असांखे आज़ाद करायो अथऊं कॾहिं नाला इहे विसिरंदा न जीअं महात्मा गांधी आहिनि सरोजनी नायडू हुजनि हेमू कालाणी हुजनि भगत सिंह हुजनि सुभाष चन्द्र बोस हुजनि अन गिनत नालनि जी नाला आहिनि जेके कॾहिं विसिरंदा न ऐं उन खे भला उहो मुंहिंजे लाइ इहे ॾाढी वॾी ॻाल्हि आहे ऐं मुंहिंजे लाइ गर्व जो इहो हिकिड़ो ऐं हिकिड़ी गर्व जी ॻाल्हि आहे की उणिवीह सौ एकानवे में जॾहिं न्यू इकनोमिक पॉलिसी आई हुई जंहिंजे ज़रिए अॼु असांजो देश एॾो माना वधी चुको आहे असांजे देश जे अॼु बि इकनोमी पंज नम्बर ते आहे सॼे वल्ड में सॼी दुनिया में ऐं उन करे मूंखे लगे थो की अॼ जेकी इए जेको बदिलाउ आयो आहे धंधनि में पढ़ाईअ में हर हर दुनिया जे हर खेत्र में या हर काई ॻाल्हि में इहो उन जी असांखे अॼु भेट आहे या ॾिनल आहे अॼु उन एजुकेशन पॉलिसी जे करे ऐं उन जे लाइ मां ॾाढो सरकारि जो गुज़्र शुक्रगुज़ार आहियां